सफरिंगमे ने की कहै छै अपन स्वास्थ्यकेँ देखना चाही अपन शरीरकेँ देखना चाही रस्ता जायके चाही तऽ सभचीज अपन रस् हँसी लगाए दै छै तू हँसी लगा दै छिही जो अपन सभचीज सफरिंगमे ने सफरिंग अपन सभ शरीरकेँ स्वस्थ रखना चाही सभचीज करना चाही सभचीज रस्ता चलना चाही सभचीज देखि कऽ चलना चाही साथमे से सभचीज लए लेना चाही तब जाना चाही ओना नहि जाना चाही सफरिंगमे स्वस्थ अपन शरीरपर ध्यान देना चाही स्वस्थ रहना चाही खयाल रखना चाही केना रहबै केना नहि रहबै सभचीज खयाल रखना चाही अपन शरीरपर से की छै की नहि छै की नहि छै सभचीजके देखभाल करि कऽ रास्ता चलना चाही सभचीजके खयाल रखना चाही रास्ता चलना चाही तऽ शरीर सफरिंग अपन ड्रेसकेँ से चेंज करना चाही देखना चाही सभचीज देखि कऽ चलना चाही खयाल राखि कऽ चलना चाही शरीर स्वस्थ रहतै तब ने अच्छा रहतै शरीरपर ध्यान देना चाही खयाल रखना चाही करना चाही सभचीज बोलना चाही